आंनि मोजां मोनसिन्नाय बिजाबा बर' कचारिनि समाज आरो हारिमु बे बिजाबखौ लिरदों भबेन नार्जिया बे बिजाबखौ फरायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों मानो होन्नानै बुङोबा बे बिजाबाव बर' कचारिनि जि समाजनि फोथायनाय बेफोरखौबो रोखा रोखायै नुनो मोन्नाय जादों लोगोसे बर' हारिनि सोमोन्दै जों बेहाय मोजाङै आबुं गियान मोन्नो हायो बर' कचारिफोरा सुबुं फोथायनायफोर गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों मानिबोदों बेखौ जों बेहाय मोन्नो थाङो जों न' लुनायनि बिथिंनिफ्राय लानानै न'खौ जोङो बर' कचारिफोरा न' लुयोबाथाय गोदो माबादि ओह जगार खालामोमोन माबादि फोथायोमोन बेफोरखौ बेहाय दङ